ہیلو ہیلو میڈم میں تلنگانہ میں رہتا ہوں میرے کو جو ہے سو تھوڑا انفارمیشن چاہیے میں بی ٹیک کرا ہوا ہوں تو میں آئی ٹی میں جانا چاہ رہا ہوں میں کے لیے آگے بھی فیوچر میں کیا ہوئیں گا آئی ٹی کے بارے میں تھوڑا میرے کو جانکاری دیجیے نہیں میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے میں جو ہے سو فریشر ہوں اس لیے تو میں آپ کو فون کیا ہوں آپ سے جانکاری لینا چاہ رہا ہوں میں آپ سے جانکاری لینا چاہ رہا ہوں آئی ٹی میں کدھر ہے کیا ہے بتائیے آپ میں تلنگانہ تلنگانہ کا رہنے والا ہوں جی تلنگانہ میں میں بھی حیدر آباد میں رہتا ہوں اچھی بات ہے جی جی ٹھیک ہے میڈم شکریہ میں کوشش کروں گا